وقت کے ساتھ ساتھ اردو زبان کا استعمال بہت زیادہ تبدیل ہوا ہے خاص طور پر دوسری زبانوں اور ثْقافتوں کے اثر سے بارویں صدی میں اردو زبان کا آغاز شمالی ہندوستان سے ہوا اسے ابتداء میں ہندوی کہا جاتا تھا اور یہ سنسکرت پراکرت اور دیگر ہندوستانی زبانوں سے متاثر تھی چودویں صدی میں مغلوں کے اقتدار کے ساتھ اردو زبان نے فارسی اور عربی زبانوں سے بہت زیادہ قرض لیا اس نے اسے ایک زیادہ ثقافتی اور ادبی زبان بنا دیا اور اسے شمالی ہندوستان میں ایک اہم رابطے کی زبان کے طور پر استعمال کیا جانے لگا اٹھارویں صدی میں برطانوی راج نے اُردو زبان پر نمایاں اثر ڈالا انگریزی زبان سے قرضے اور انگریزی رسم االکھط کے استعمال سے اُردو کو ایک زیادہ جدید اور بین الاقوامی زبان بنا دیا